दस हज़ार दो सौ बीस पन्द्रह हज़ार दो सौ इक्कीस तेरा हज़ार दो सौ बानवे चौदह हज़ार तीन सौ पचास बीस हज़ार दो सौ बीस